آپ کل شادی میں گئیں تھیں کیسی رہی آپ کی شادی جی شادی میں گئے تو تھے نکلے پہلے تو بارش اتنی تیز ہو گئی کوئی سواری نہیں مل رہی تھی پھر اولا بک کرائی اتنی دیر میں اولا آئی بڑی مشکلوں سے شادی ہال میں پہنچے سب سے لاسٹ پہنچے سب کھانا بھی ختم ہو گیا تھا لیکن بہت جو بھی ملا بہت اچھا کھانا تھا دولہا دلہن بھی بہت اچھے لگ رہے تھے بہت اچھی رہی شادی